नमस्ते ठीक है ठीक है वही अस्सी नब्बे रुपये केला भी साठ रुपये है हाँ सब मिल जाएगा हाँ वह भी मिल जाएगा अभी तीस रुपये का पड़ेगा हाँ वही पाँच पाँच रुपये हो जाएगा पाँच दस रुपये ठीक है उसी में हो जाएगा सौ दो सौ हाँ हो जाएगा हाँ उसका रेट अलग होगा जो पैकिंग होगी सब हो जेएगा केवी भी मिल जाएगी हाँ एक सौ अस्सी होगा संतरा भी मिल जाएगा शादी शादी ऊदी पड़ी है क्या आपके यहाँ अच्छा तो वहाँ वही दस दस किलो पंद्रह किलो की बनवा लीजिए तब हाँ हाँ ठीक है

हाँ तो हमारे यहाँ दो दस वाली और पाँच वाली टोकरी है हाँ मिल जाएगा कितने चाहिए हाँ तो वही अस्सी रुपये हैं तो सत्तर में मिल जाएगा हाँ उसका रेट अलग से लगेगा वही बीस पैंतीस रुपये लगेगा उसका हाँ दस वाले पैंतीस और पाँच रुपये पाँच किलो वाले बीस ठीक है नमस्ते यहाँ से सब ले लेना